یوگا کی باقاعدہ مشق سے میں نے اپنے اندر ایک خاص قسم کا سکون توازن اور توانائی محسوس کی ہے جب سے میں نے یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا ہے میری نیند بہتر ہوئی ہے دماغی دباؤں میں کمی آئی ہے اور جسمانی تھکن بھی کم محسوس ہوتی ہے ذہنی طور پر یوگا نے مجھے خود پر قابو پانا سکھایا ہے سانس کی مشقوں پرینام اور مراقبے نے میرے خیالات کو منظم کیا جس سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں بہتری آئی میں اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتا ہوتی اور ایک متوازن رویے اختیار کرتی ہوں جسمانی طور پر میری لچک طاقت اور برداشت میں اضافہ ہوا ہے روز مرہ کے کام آسان لگنے لگے ہیں اور جسم میں ہلکاپن